अॼुकल्ह असांजे जीवन में कला ॾाढी ज़रूरी आहे कलाऊं अलॻि अलॻि ईंदियूं आहिनि ॾाढियूं पैंटिंगूं आहिनि शिल्पकार आहिनि डांसिंग आहे केरु गाइण वारा आहिनि अॼुकल्ह डांस कनि था पिया त उहा डांस जे रूप में पाण खे सॼी सांस्कृतिक झूनो रामायण महाभारत कनि था उहो सॼो डांस में पाण खे ॾेखारे था छॾनि पिया की उन्हनि जे ज़माने में रामायण ऐं महाभारत थी वियो पाण हिकु डांस ॾिसी करे सम्झी था वञूं की हा हीअं अहिड़ी रीति ते हुओ ऐं इन खां पोइ पाण ॻाइण जो त ॻाइण जा गाना जेका ॻाइनि था पिया उहो बि हिकु कला आहे की उहो उन्हनि जी गाननि सां पाण खे माण्हुनि खे अंदरि खां उन्हनि जे सुख दुख खां पाण खे परिचय था कराइनि पिया की न इहो ईअं गानो अहिड़ी रीति था गाइनि पिया उहो पाण खे पहिरियां जा जेका गायक हुआ तानसेन हे हो उहे अहिड़ी रीति ॻाईंदा हुआ की न बरसाति क अची वेंदी हुई ता ना री री आहिनि तानसेन आहे ज्योत प्रकटाए सघंदा हुआ ॾीआ प्रकटाए सघंदा हुआ अहिड़ो ईअं भाई इन्हनि जी कला सां सभिनीनि खे मोह करे सघंदा हुआ इन खां पोइ शिल्पकार आहिनि शिल्पकार मंदरनि में भॻवाननि जी मूर्तियूं था ठाहिनि पिया उहो मूर्ति पाण खे ईअं थो लॻे त जीअं साक्षात भॻवानु पंहिंजे साम्हूं वेठो आहे भॻवाननि खे पाण ईअं अॼु बि ईअं थो थिए की न पा अहिड़ा ई हुआ पंहिंजा भॻवानु पाण बि इन्हनि खे ॾिसी था सघूं पिया हींअर मंदरनि में आहिनि अहिड़ी शिल्पकला अहिड़ी चित्र था कोतरनि पिया अजंता एलोरा जूं गुफ़ाऊं आहिनि की ॿिए अहिड़ी कहिड़ी बि ईअं क़िलनि में कुझु बि अहिड़ो कोतर करे शिल्पकार अहिड़े सॼो मंदरु ठाहिनि था या कुझु बि अहिड़ी गुफ़ाऊं ठाहिनि था त पाण खे अहिड़ो थो यादि अचे की पंहिंजो पूर्व पूर्वजनि अॻिले कहिड़ा सभु हूंदा हुआ कहिड़ो कहिड़ो सभु पंहिंजो झूनो पाण खे ॾेखारे था छॾनि पिया त पाण खे उहो सभु हींअर यादि थो रहे पियो की न पाण जो फ्यूचर भविष्य में पंहिंजी ईंदड़ पीढ़ीअ खे उहो सभु ग़िनानु थो रहे की न पंहिंजा अॻिला पंहिंजा ॾाॾा ॾाॾी इहे सभु जॾहिं हुआ इन खां अॻ में बि छा हो पाण खे हींअर ख़बरु थी पए पेटिंग कनि था पिया त अॼुकल्ह पेंटिंगूं साक्षात उहा पाण खे ईअं थो लॻे कहिड़े घोड़े जी पेंटिंग कनि था त उन पेंटिंग में छा आहे पर न माण्हू उन्हनि खे ॾिसनि था त उहे पाण खे ईअं थो लॻे न हीअ पेंटिंग कान्हे हीउ सच में ईअं हीअ जो वस्तू आहे की न हीअ पाण खे ॾिसण वणे थी पई इन खां पोइ कलाउनि में अॼुकल्ह केॾी कलाऊं हलनि थी पियूं छोकिरियूं मेहंदियूं थियूं कनि पियूं हथनि में त मेहंदी बि हिकु कला आहे त उन सां पाण रोज़गारी बि कमाए था सघूं पिया ऐं पंहिंजी हिकु कला आहे उहा सभिनीनि खे ॾेखारे था सघू पिया त सभिनीनि जे जीवन में समाज खे पाण खे हिकदमि ईअं सुठो ठाहिणो आहे त उन लाइ कला ज़रूरी आहे कुझु बि कला हुजे थी सघे पई तव्हां ॻायो तव्हां डांस कयो डांस में बि तव्हां ख़ाली झूनो की नओं न अॼुकल्ह त झूनो डांस थोरो भुलजंदा था वञनि पिया माण्हू पहिरियां पाण त कथक कंदा हुआ त उहो अॼुकल्ह घटि थो हले पियो त उहो कथक बि उन खे जीवंत रखण लाइ सभिनीनि खे अॼुकल्ह थोरो थोरो ॿारनि खे सेखारिजे त इन जे करे पाण पंहिंजी झूनी कलाउनि खे अॻीं पीढ़ी खे पाण भविष्य में सेखारे सघूं